हेलो हेलो डॉक्टर हांव हय ते आनंद गडेकर उलयता डॉक्टर ना तें तुमकां त्या दिसा सांगलेले पय ते हां परत परत थंडी जाता आनी थंडी अशी जाता की पंदरा दिसांनी बरो आसता परत तीं बरी जाता परत आसली तशी परत जाता आनी म्हाका मात्शें शुगरीचे प्रोबल्म आसा हे शुगरीक लागोन जाता की आनीक कित्याक लागोन जाता मात्शें सांगूंक शकशात डॉक्टर

आं आं ना फ्रिजींतले उदक पियाना फ्रिजींतले उदक पियाता कशें पियात एक बरें गरम करता मागीर एक पियाता म्हणजे गरम करुनूत थंड कराप अशें पियाता

आनी एक मात डॉक्टर तें हांव न्हाताना मात्शे थंड उदीक न्हाता गरम केन्ना न्हायना एक केन्ना पावस थंडी अशे केन्ना चुकोन न्हाता ते न्हाता हेरवी चौवीसय वरां म्हणटात तशें थंडत उदीक न्हाता हय हय आं आं आं आं आं हां आं हां बरें बरें बरें आं नाल्यार मात्शें शुगर शुगरचे हे जाला जाल्यार मात्शें म्हाका एक एकदा त्रास जाता तेका हां आं ओके

आं आं आनी आनी दुसरे डॉक्टर हांव काडो बी घेता न्हू काडो बी घेतल्यार ते केन्नाय शुगर उडयता माजी शुगर उडयता तो बेश्टो घेवंक जायना मात्शी शुगर उडयता तो घेतल्यार जाता न्हू काडो बरें थँक्यू